सेयार

सेयारा जादों जोंनि सानफ्रोमबोनिबो थाखाय

गोनां जानाय मोनसे बुस्थु बेयो जोबोर मोजां सेयारा मेंनानै थानाय बेफोराबो सेयाराव जिरायनानै गोजोननाय लानो हायो बिदिनो जोंनि बाबाया सियार बानायो बिदिनो सियारखौ जों गुबुन गुबुन हाथाय बाजार बिदिनो दखानफ्रावहाय फाननो फाननानै गोबां बुरजा बिदिनो फायसाफोर मोन्नो हायो सियारा बिदिनो दंफांनि बानायो बाबाया ओमफ्राय फानो आरो न'आवबो लांफैयो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बायनानै लांफैयो आरो सेयारा बेखौ जों बायदिसिना खामानियावहाय बाहायनो हायो जेरैहाय लेखा फरायनायाव जिरायनायाव जिखुनु खामानियावनो सियारखौ बाहायनो हायो दंफांनि सियारा जोबोर मोजां आरो जोंनिया बाबाया बानायो दंफांनि सियारखौ ओमफ्राय फानो आरो बे बायदिनो गोबां रां मोन्नो हायो सियारा जोंनि थाखाय जोबोर इम्फरटेन्ट जोबोर मोजां जों जोंनि बाबाया बिदिनो सियारखौहाय सानसेयाव गंब्रै गंबा बानायो आरो गंसेयाव बिदिनो बाजौ राङै फानहरो सियारखौ जों फानो आरो फाननानै फैसा मोनो बेबायदिनो मोजां मोजां खालार होनानै बाय बानायो सियारा बेफोराव जिरायनानै जों गोजोननायफोरबो लानो हायो बिफां सायाफोराव थांनानै सियाराव ओंखायनो सियारा जोबोर मोजां आरो बेखायनो सियारखौ जों बाहायो सियारा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो बिदिनो सोनारग्रा गोनांबो बानायो ओमफ्राय सोनारग्रा गैयैबो जोंनि बाबाया सोनारग्रा गोनां सोनारग्रा गैयैखौबो बानायो आरो मोननैबो सोनारग्रा गोनाङाव मोजां मोनो जिरायनानै गोजोननाय लानो हायो बेयो जोंनि देलि लाइफावहाय गोनां जायो आरो सियारा आरो बे बायदिनो बे सियारखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायो जेरैहाय हाबा जानाय ओमफ्राय मन्दिरफोराव गिर्जाफोराव बेखौ जिरायनायाव बाहायो आरो बेखायनो सियारा जोबोर मोजां बेखौ बेखौ जोङो गुबुन बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो आरो सियाराव जिरायनानै जोङो फन रायलायनो हायो आरो बायदिसिना खालामनो हायो आरो बेखायनो जोबोर मोजां सियारा सियारा सियारा फान्नानैनो जोंना न' बां बायदिसिना लुनो हाबाय बेखायनो जोंनि बाबाया सियार जिराय बानायनायखौहाय नागारा आरो बेखायनो फाननानै मोनो सियार दंफांनि सियारा जोबोर मोजां जिरायना थानो बिफां सायाफ्रावहाय जिरायनानै आरामसे खल रायलायनो हायो लोगोफोरजों सावरायलायनो हायो बेबायदिनो सियारा जोबोर मोजां आरो बेखायनो सियारखौ गुबुन गुबुन रोखोमै खामानियावहाय बाहायनानै मोजां मोनो आरो सियारा जोबोर मोजां ओंखायनो सियारखौ जों बानायनो नांगौ आरो रोङोब्ला सोलोंनानै लानांगौ दंफांनि सियार ओमफ्राय लबारनिबो थायो आरो सियारा हाथाय बाजाराव बायनानै मोनो सियारखौ मोजां नाङो सियाराव जिरायनो बाजाराव बायनायाबो

सियारखौ सियाराव जिरायनानै गोजोन मोनो आरो जों औ सियारखौ दंफांजों बानायनाय जायो